अ

अ आङो लायनो हागोन हानायालाय आमफ्राय आंथ' माबाखौ चेन्स खालामबायमोनना नों दा बे एड्रेसखौ चेन्स खालामबायमोनना नों दा बरफमआव फैनो हागोनना हाया

बरफमहालागि फन्द्र दस किल'मिटारसो जानो हागौ

हागोन हागोन बे लोक्षि बाजारनि खोथ' मिथिगौ ना लोक्षि बाजारनि ओरै थांनानै दावधारा दावधारानि थाङै थाङै खोलाहा ओरै थांनानै भालमानुहर बिथा होननाय गामि मोनसे दं सखबो दं बेयाव थाहैब्लानो जाबाय आरो ना अ अ अ खोलाहा मोनसे सख दं भालमानुहर बिथा बरफाम होनो

नैबे कम्पिउटार दखानाव दोनब्लानो जाबाय आंबो थांगासिनो दे